ہلو ہیلو میری فرنیچر انر سے بات ہو رہی ہے اور مجھے فرنیچر کے بارے میں کچھ جاننا تھا مجھے فرنیچر میں ایک بیڈ اور اللمیرا ٹیبل چاہیے اور مجھے بیڈ کے بارے میں جاننا تھا ڈبل بیڈ چاہیے مجھے اور اور ٹیبل کے بارے میں کہ ڈلیوری کا کیا بول رہے تھے ڈلیوری ہو ہو جائے گی ڈلیوری آپ کے شاپ سے تو اس میں قسطوں قسط کا بھی ہے اور اس کے ڈلیوری جیسے ڈلیوری چارج وغیرہ اس کے لیے جی تو آپ کی طرف سے کوئی ڈلیور مطلب ہو سکتا ہے یہ یہ سب چیز اور اس کی جیسے اس کی لکڑی وکڑی کے بارے میں جیسے المیرا یہ سب المیرا ہے تو اس کے لیے مطلب کتنا بڑا وہ ہے اس کی ہائٹ وغیرہ اس کے حساب سے اگر ہم جیسے لینا چاہیں تو بن مطلب بنوا سکتے ہیں نا اپنی طرف سے آڈر دے کر اچھا جی اور بیڈ بیڈ کا بھی